हाँ हेलो भाई साब नमस्कार मैं जो बोला आपका जी रेस्टोरेन्ट कहाँ है अच्छा जो वाटिका वाटिका रेस्टोरेन्ट जी जी मेरे को क्या है भाई साब एक अच्छा बढ़ियाँ मसाला डोसा और एक दर्जन पानी पूड़ी का ऑर्डर करवाना है तो उसमें मुझे मतलब आप बताइए कि मतलब अपना पैकिन्ग करके घर पर मतलब अपना एड्रेस है बयारी चौक पर तो मेन मार्केट में तो उसकी पैकेजिन्ग विद रूम कितने समय में आप मतलब पहुँचा देंगे जी जी जी मतलब और मतलब उसमें अपने को क्वालिटी वग़ैरह सब अच्छी चाहिए तो

जी जी उसमें पैकेजिन्ग वग़ैरह मतलब उसकी क्वालिटी वग़ैरह सब अच्छी रहे और उसकी मतलब जो आपकी मसाला डोसा और पानी पूड़ी का मतलब पेमेन्ट क्या रहेगा आपका जी जी जी जी जी जी जी

ठीक है ना भाई साब आप पैकेज करके भिजवा दीजिए जी ओ के जी ओ के धन्यवाद भाई साब